ہم سفر تو ملک سے باہر کبھی نہیں کیے ہیں لیکن ملک کے اندر بہت ساری جگہوں پہ گئے ہیں جیسے کہ دِلّی ہو گیا بنارس ہو گیا یعنی کہ بہت ساری جگہوں پہ پڑھائی کے وجہ سے ہمیں جانا پڑا لیکن ہماری جو سفر کرنے کا سب سے اچھا پسندیدہ واہن ہے وہ ٹرین سے ہے ٹرین سے ہمیں سفر کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور جیسے کہ اپنے ایریا میں بہاڑ کے اندر کہیں جانا ہوتا ہے تو جہاں پہ اگر ٹرین کے سویدھا ہے تو وہاں تو ہم ٹرین سے ہی جاتے ہیں جہاں پہ سویدھا نہیں ہے تو وہاں پہ پھر ہم بس وغیرہ سے چلے جاتے ہیں لیکن ہم کو اکثر سفر کرنے میں وہ ٹرین سے زیادہ مزہ آتا ہے جائے وہ دلی جانا جانے کا ہو یا پھر بنا بنارس جانے کا ہو کہیں پہ بھی جانے کا ہو بہار کے کوئی بھی جگہ پہ ہو یا پھر ہندوستان کے کوئی بھی جگہ جانا ہو تو وہ ہم اکثر جو ہے ٹرین سے ہی جاتے ہیں ٹرین سے جانے میں ہم کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ہمارا پسندیدہ سفر کا جو یہ گاڑی ہے وہ ہم کو ٹرین سب سے زیادہ پسند ہے اور ہم اکثر جو ہے سفر کیے ہیں وہ پڑھائی کی وجہ سے کیے ہیں پڑھائی کے لیے کیے ہیں اور کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی کیے ہیں ٹرین پہ اس وجہ سے سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے وہاں پہ چاروں بگل سے ہوائیں آتی ہے بہت ہی مست آتی ہے اور باہر کا نظارہ بھی دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے ایک دم شانتی شانتی رہتا ہے کچھ بکنے کچھ بیچنے کے لیے آتا ہے تو اسے خریدو اور کھاؤ یہ سب چیز جو ہے نا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور جیسے کہ ہم جا رہے ہیں دربھنگہ سے جا رہے ہیں دہلی جا رہے ہیں جیسے کہ تو اس راستے میں بہت سارا عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہے جو کہ کبھی میں نے نہیں دیکھا تو وہ سب چیز دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ آنند آ آتا ہے تو اسی لیے ہم کو ٹرین سے سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور ایسے بہت سارے چیزوں سے ہمیں سفر کر رکھی ہے لیکن جب بھی ہم کہیں باہر جاتے ہیں اپنے راجیہ سے باہر کہیں تو ہم ٹرین سے ہی جاتے ہیں کیونکہ ٹرین میں سفر کرنے میں جو مزہ ہے وہ کوئی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا ہے ہم کو